हेलो अहाँ मिथिला कैबसँ बाजै छिए हम हमरा तऽ पहुँचा देलक देलथि हँ लेकिन हमरा एकाउण्टमे पाइ नहि अइ आओर हम जे ए एक एकाउण्टमे तऽ नहि अइ लेकिन हम कोना देबै पइसा से तकर हमरा कनि जोगार लगा दिअऽ आओर हम ओनाहिए एहिसँ दऽ दै छी नगद दऽ दै छी तऽ ओहिसँ अहाँ लऽ लिअ